साढ़े इत्थै रियासी जिला ओह् बड़े गै मतलब इत्थै मतलब डीडीसी चेयरमै होने मतलब साढ़े इत्थै मतलब गड्डियां इन्नियां न अगर कोई बिमार होई जा जाना होऐ ते बड़ा इयां मतलब बड़ा मुश्कल होंदा गड्डियां नी थ्होंदियां गड्डियां इक दो गड्डी ऐ बड़ा मुश्कल पौंदा और रस्ता मतलब जियां रस्ता कोई बिमार होई गेआ कुतै जाना पेई जा साढ़े अस्ताल कच्छ नी हैन बनाए दे साढ़े इत्थै डीडीसी चेयरमैन मतलब कोई जम्मू जाना पवै गंदा रोड गै इन्ना इन्ना गंदा इड्डे इड्डे खड्ढे न मतलब रोड साइड बड़ी प्हाड़ियां न इयां मतलब पस्सियां पेई रौहंदियां जि'यां रियासी जाना पौंदा उत्थै बी मतलब रस्ता ढंगै दा नी ऐ चार पंज घैंटे लग्गी जंदे जंदे गै और ज्यादा तौले जाना होऐ असें उन्ना लेट होई जन्ने जे हून साढ़े बच्चें स्कूल जाना होऐ उ'नेंगी बड़ा मुश्किल होंदा ऐ कि उ'नें गड्डियां आह्ले चढ़ांदे नी गड्डियां ऐ गै नी होंदियां थ्होंदी नी हैन बेचारें गी जगह चढ़ांदे ही नेईं बड़ा मुश्कल होई जंदा हून जि'यां उत्थै जाना कुसै बेल्लै कोई मरी जा उत्थै जाना होऐ गड्डियें दी बहुत ज्यादा मुश्कल होंदी ते गड्डियां न साढ़े अफसरें डीडीसी चेयरमैन न उ'नें गड्डियां ही नेईं हैन लाई दियां इन्नियां रस्ता इन्ना गंदा मतलब कि बड़ा मुश्कल होंदा असेंगी बहुत ज्यादा मुश्कल होंदा जि'यां हून कोई बिमार होवे तां असेंगी मुश्कल होई जंदा नेईं इत्थै नां होस्पिटल ऐ नां इत्थै डाक्टर दी हट्टी' ना इत्थै दवाइयां इत्थै मतलब पंगे इन्ने ज्यादा होंदे इत्थै ज्यादा ना इत्थै पुलीस आह्ले न ना इत्थै आर्मी ऐ मतलब कुछ बी नी ऐ और इत्थै मतलब उग्रवादियें हुंदे साढ़े पर डीडीसी चेयरमैन न साढ़े आस्तै कुछ नी कीते दा ऐ ऐसा कोई अफसर मतलब जि'यां एड्डे एड्डे बड्डे अफ्सर न

मतलब असेंगी उंदे पर कुछ प्राउड होऐ पर उ'नें ऐसा कुछ नेईं कीते दा ऐ अस विनती करने कि ओह् साढ़े आस्तै कुछ मतलब साढ़ा रोड ढंगै दा होई जा असेंगी कुतै जाना पेई जा मजबूरी बिच जल्दी जाना पेई जा रोड थ्होई जा असेंगी शैल बनी जा जि'यां खड्ढे पेदे पस्सियां पेइयां होंदियां कुतै जाना पेई जा ते ओह् रोड साफ होई जा ना ते मतलब अगर पस्सी पेई जा उ'नेंगी चुक्कना होऐ मतलब इत्थै पोलेन गै नी थ्होंदी ऐ और इत्थै मतलब साढ़े जानवर असेंगी घा आह्नना होंदा ओह् बी असेंगी धारा बंद करी उड़दे ते मतलब अफ्सर बड्डे बड्डे न इ'नें धारा बी बंद करियै टकाई दियां घा लैने गी असेंगी बड़ा मुश्कल होंदा साढ़े माल इ'यां फाक्का मरी जंदा और असें कुसै बेल्ले भोऽ बी आह्नना पौंदा भोऽ आस्तै गड्डी करना पौंदी गड्डियां थ्होंदियां ही नी हैन साढ़ी डीडीसी चेयरमैन ऐ ऐसा कुछ नी कीते दा ऐ जिंदे उप्पर अस उंदे उप्पर अच्छा महसूस करदे पर पर ऐसा कुछ नी ऐ अस मतलब बड़ा मतलब साढ़े बच्चे बी आखदे की साढ़े कनेह् अफसर न उ'नें स्हाड़े आस्तै ऐसा कुछ नी कीता जिं'दे पर अस्स उ'नेंगी मतलब बड़ा शैल मनचै पर उ'नें ऐसा कुछ करदे ही नी हैन इस गल्ला अस विनती करदे कि ओह् साढ़े शैल कुछ करन और अस रस्ता साढ़ा शैल बनी जा और अस कुतै बी तौले जाना पवै असेंगी गड्डियां मतलब जल्दी थ्होई जाह्न अस गड्डियां लग्गी जाह्न इत्थै और जि'यां मतलब बच्चें साढ़े स्कूल जाना होऐ उ'नेंगी गड्डियां थ्होई जाना ज्यादा गड्डियां होन इत्थै मतलब डॉक्टर हट्टियां बनी जाह्न हास्पिटल बनी जा और इत्थै मतलब इन्नी मतलब बहुत ज्यादा कमी ऐ असें ते अगर कुतै कम्म जाना होऐ मतलब इत्थै कम्म नी थ्होंदा साढ़े मतलब कुछ ऐसा कीता नी कंपनियां बी नेईं हैन कि जित्थै अस कम्म करी सकचै अहेंगी कम्म बी नी थ्होऐ दा ऐ